دہلی کے علاقوں میں کاروباری اکثر پوسٹر پر لکھ کر اپنے آفس کے باہر لگا دیتے ہیں ضرورت ہے لڑکے کی فلاں کام کے لئے پیسے اتنے دیئے جائیں گے وغیرہ وغیرہ بھرتی کے لئے وہ جب وہ لڑکا کوئی کانٹیکٹ نمبر نیچے دیا ہوا ہوتا ہے پوسٹر پہ تو جب یا تو کانٹیکٹ کرتا ہے یا اس آفس کے پاس سے اگر گزر رہا ہوتا ہے تو وہ پوچھ لیتا ہے کہ کیا تنخواہ رہے گی کیا ٹائمنگ رہے گا کہ کتنا وقت لگے ڈیوٹی ہے کیا ٹائمنگ ہے چھٹیاں کتنی ملیں گی وغیرہ وغیرہ